भैया नमस्कार भैया ये मुझे एक मतलब प्लाॅट चाहिए था मिर्ज़ापुर में मैं चौबे जी बात कर रहा हूँ प्रद्युम्न चौबे मैं भदोही से भदोही से बात कर रहा हूँ राजपुरा चौराहा अरे मान कर चलिए लगभग अड़सठ अड़सठ रहेगी प्लाट की हाँ बताइए फार्म हाउस के लिए चहिए फार्म हाउस के लिए मान कर चलिए कम से कम यही आठ दस एकड़ में रहे

अरे तो ठीक है आफिस आफिस मैं विजिट करूँगा वह बाद की बात है लेकिन अभी क्या होता है जैसे क्या रेट चल रहा है क्या भाव चल रहा है क्या कैसे इस्क्वायर फ़ीट चल रहा है क्या फुट चल रहा है ये सब सारी चीज़ें आपको मालूम होगी ना नहीं तो फार्म हाउस तो सिटी से सटा हुआ बनेगा नहीं देहात देहात एरिया में कैसा देहात एरिया में कैसा चल रहा है फूट चल रहा है बिगहा चल रहा है बिस्सा चल रहा है कैसा चल रहा है मान कर चलिए कैसे कैसे कैसे एकड़ चल रहा है मतलब देहात सिटी में देहात एरिया में पच्चीस से तीस लाख एकड़ हाँ तो एक एकड़ में मान कर चलिए तीस बिस्से होते हैं तो तब पर भी ज़्यादा कास्टली नहीं बता रहे हैं आप तो आप आपका आपका आफिस आपका ऑफ़िस कहाँ पर है मिर्ज़ापुर कौन सी जगह पर

कौन सा नियर कौन सा

तो इस वाला प्रॉपर्टी डीलर के मतलब आप होलसेलर हैं आप उसके यह नहीं तो आपका आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा जयप्रकाश सरनेम ठीक है तो देखिए भैया थोड़ा सा हिसाब बारी से लगा दीजिए तो दिलवा दीजिए मुझे दस एकड़ थोड़ा सा मुझे फार्म हाउस खोलने के लिए चाहिए थी जगह इधर उधर मिल नहीं रही थी तो मेरा मतलब टार्गेट था कि मैं मिर्ज़ापुर में ही लूँगा ख़ास करके मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक में ही ठीक है तो ठीक है ऐसा करते हैं कि मैं ऑफ़िस में आता हूँ आपके ओ वहीं पर आपकी हमारे बातें होती हैं ठीक है नहीं नहीं पहले मैं पहले आ तो जाऊँ दूसरा नम्बर बाद में ठीक है भैया